हलो नमस्कार लखमानी टूर सेंटर्स में तव्हांजो स्वागतु आहे अच्छा कॾहिं जी तारीख़ में वञिणो तव्हांखे अच्छा पंद्रहं जो वञिणो अथव अच्छा वापसी कॾहिं अथव तव्हांजी अच्छा और घणा माण्हू तव्हां आहियो आपस में घणे ॼणण खे वञिणो आहे अच्छा त तव्हांखे मां सूमो ॾई रखांव सूमो में छह माण्हू आराम सां वही रहंदा सूमो सूमो गाॾी हन हा स्पेशियस गाॾी अथव ए सी जी जरूरत अथव की बिना ए सी जे कमु हली वेंदो तव्हांजो ए सी खपेव तव्हांखे हा हा कोई दिक़तु त न असां वटि सभिनि तरीके़ जी कारियूं तव्हांखे मिली वेंदव ए सी वारी बि मिली वेंदी नॉन ए सी वारी बि मिली वेंदी तव्हांखे जेकी सुविधा हूंदी ॿुधाए रखो ठीकु त ए सी जे लाहे और चारि माण्हूनि जे खप छह माण्हूनि जे लाइ खपेव न तव्हांखे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे मिली वेंदव पंद्रहं जो वञिणो आहे अरिड़हं जो वापसी आहे छह माण्हूनि जे लाइ तव्हांखे मां टाटा सूमो ॾियाव थी जंहिंमें की तव्हांजो चार्ज हूंदव अठ हज़ार रुपिया ठीकु आहे उनमें टोल टैक्स तव्हांजो मिलयल कोन्ह अथव टोल टैक्स जेतिरो बि पवंदो हो तव्हांखे पंहिंजो अलगि सां ॾियणो पवंदो आहे हुते जेतिरो बि पवंदो ॾेढ सौ ॿ सौ टे सौ उहो तव्हां पंहिंजो पे करदव वञणु महिल बि और वापसी महिल बि ठीकु आहे पोइ मां तव्हांजी बुकिंग पक ओके करे रखांव थी तव्हां अची करे एडवांस पेमेंट करे रखिजो ॿ हज़ार रुपिया मां तव्हांखे पंहिंजो एड्रेस वाट्सअप करे रखांव थी ठीकु आहे हा नमस्ते